हेलो आपकी दुकान में साइकिल उकिल है साइकिल है कौन सा है कौन सा साइकिल है हीरो का उसका दाम कितना पड़ता है चार हज़ार पैंतालिस सौ तो उसमें बड़ा भी साइकिल होता है क्या बड़ा वाला साइकिल है इस रेन्ज रेन्जर भी आता है वह सब साइकिल है रेन्जर हीरो यह सब हो गया रेन्जर का कितना है कितना दो हज़ार है रेन्जर का और हीरो का पैंतालिस है कितना तक में दे सकते हैं यही तो कम उम नहीं करिएगा बताएँगे क्या बताएँगे यहाँ पर मार्केट में तो सबसे कुछ थोड़ा कम कर दीजिएगा जैसे कितना बताए रेन्जर का तैंतालिस सौ हीरो का बताए छह हज़ार इसमें कम नहीं होता है हाँ हो जाएगा तो थोड़ा मॉडल दिखाइएगा कौन कौन साइकिल है डिज़ाइन क्या है कितना कम करिएगा

ठीक है वह तब सब तब और तब आएँ आ तो गए हैं लेकिन दिखाइए दिखाइए कौन सा साइकिल है कौन कितना दाम का है कौन कितना दाम का है दिखाइए और कौन मॉडल है दुकान है ठीक है आ जाएँगे लेकिन इसमें कम उम करिएगा तब ना आएँगे कम कितना कर सकते हैं पैंतालिस सौ रुपया है हो जाएगा तब और हो जाएगा तो और कोई क्वालिटी का और कोई मॉडल का है तो बताइए एक साइकिल आप तो डिज़ाइन डिज़ाइन का साइकिल निकला है डिज़ाइन डिज़ाइन का साइकिल निकला है तो दिखाइएगा तब ना लेंगे कितना दाम है नहीं है कौन साइकिल का कौन मॉडल का कितना दाम है हाँ बहुत सारा मॉडल है दाम सब तो सबका अलग अलग दाम होगा सबका अलग अलग दाम होगा आ तो गए हैं लेकिन जो है बोले सोचा सोच लेते फिर बता पूछ लेते हैं कितना कौन साइकिल कितना दाम का है उसके बाद जाएँगे और कोई मॉडल दो भी मॉडल का नाम बताइए और कोई मॉडल का नाम बताइए और कोई दूसरी साइकिल है तो एवन है